हमको परिवार से ख़ुशी मिलती है हम परिवार में जब आना चाहते है थोड़ा सा हम बाहर रहते हैं अपने हसबैंड के साथ फिर हम आपको घर आते है तो हमको बहुत अच्छा लगता है मेरा जेठ जेठानी दो बच्चा उनका है परिवार हमको बहुत अच्छा लगता है हम सोचते है कि परिवार को हम क्या से क्या करें और खाना पीना बनाते है साथ मे इन्जॉय सब चीज अच्छा लगता है और फिर हमको माँ के घर अपने जाना होता था तो हमको और ख़ुशी मिलती है की चलो माँ से मिल लेंगे वहाँ बहन लोग हैं चाची लोग भाई लोग हैं सबसे रिश्ता अच्छा लगता है बनाने में और मेरे हसबैन्ड भी बहुत अच्छे हैं उनके साथ भी हम बहुत खुश रहते हैं और वो भी हमको बहुत प्यार से मानते है एगो मेरा छोटा सा बच्चा है बहुत क्यूट सा है ऐसे ही और परिवार में सोचते हैं कि ये कर ले वो कर ले क्या बोलते हैं परिवार के साथ रहना घूमना फिरना खाना बनाना एक ही साथ सब चीज अच्छा लगता है हमको और सास मेरे ससुर भी हैं तो बूढ़े हो गए है उन लोग भी बहुत अच्छे हैं उसके बाद हम लोग कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो होता है परिवार के साथ चले परिवार जहाँ रहता है वहाँ सुकून मिलता है बिना परिवार का कोई मजा नहीं है अकेले जाओ कहीं भी अकेले जाते हैं तो अकेलापन महसूस होता है अकेले बोलो डोलो और जहाँ भी जाते हैं परिवार रहता है तो एक दूसरा ही ख़ुशी रहता है और फिर उसके साथ कहीं भी कहीं होता है कि भाई को भी बुला लो बहन को बुला लो ऐसे ही सब चीज का वो होता है उसके बाद हम लोग घर में आते हैं फिर ये सोचते हैं बड़े बाले भाभी से पूछे क्या बनाए भाभी क्या खाना है क्या नहीं सास ससुर को भी पूछते है बच्चा जैसे हो गया कि आज ये बनाए चलो घर में पूड़ी बनाते हैं सेवई बनाते है अच्छा लगेगा ये सब अच्छा लगता है इन्जॉय इन्जॉय बहुत अच्छा लगता है हमको करने में फिर उसके बाद परिवार एक बहुत अच्छा है हमको परिवार से इतना लगाव हैं इतना लगाव हैं की पूछिए ही मत परिवार बहुत पसंद है हम रहते हैं झारखंड में लेकिन अभी मेरे ससुर को सास का ऑपरेशन हुआ हम अकेले आए है हमको वहाँ से मेरे पति भी नहीं थे वहाँ हम अकेले वहाँ से बस से आए परिवार की मेरा परिवार कष्ट में है हम जाएंगे परिवार से मिलने मेरा एक छोटा सा बच्चा है हम उसको लो ले के अकेले सफर किए हैं और यहाँ पे आके पहुंचे है जेठानी और जेठ के साथ रहते है और सास ससुर सब एक ही साथ हम लोग मिलजुल के रहते हैं परिवार में ख़ुशी मिलता है अच्छा लग रहा है जिस जिस दिन से आए है हमको बहुत अच्छा यहाँ लग रहा है यहाँ चलना रोलना डोलना सब चीज अच्छा लगता है किसे क्या करना है क्या नहीं करना है सब पूछो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है यही सब अरे अभी हम लोग बिजी थे बच्चा है उसमें भी मस्त अच्छा लगता है इन्जॉय करते हैं बाबू के साथ परिवार परिवार बहुत परिवार के प्रकार से मतलब परिवार न जिसका नहीं होता है तो देखिए कैसा उदासीपन छाया रहता है घर में कि मेरे यहाँ सास ससुर नहीं है मेरा ये नहीं मेरा वो नहीं है लेकिन भगवान की कृपा से मेरा तो सब यहाँ है हमको बहुत अच्छा लगता है परिवार में हम इसीलिए परिवार को खुश खुश देखना हमको बहुत पसंद है सोचते है परिवार हमेशा खुश रहे हम भी खुश रहे मेरा परिवार भी खुस रहे